دیکھیے انسان گلطیوں کا پتلا ہے اور گلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں کچھ عام غلطیاں ہوتی ہے جو ہم کیا کہتے ہیں یا ڈرائنگ شروع کرتے میں وقت وقت ہمارے سے ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے پھر بھی ہو جاتی ہیں اچھا فنکار تبھی بنتا ہے جو غلطیاں کر کے سیکھتا ہے اور غلطی کر کے سیکھنے والے ہی کیا اچھا فنکار بنتا ہے کچھ غلطیاں شروعاتی غلطی ایسی ہوتی ہیں ہم کچھ بناتے ہیں تو ہم سے صحیح نہیں بنتا کچھ ہم کلر ڈالتے ہیں وہ ہم سے صحیح کلر ہم سے نہیں ہو پاتا کچھ اچھا تصویر ہم سے نہیں بن پاتی کچھ اچھے ایریا ہم سے کور نہیں ہو پاتا اس کا تصویر کے اندر کچھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم کچھ بنا نہیں سکتے پینسل خراب ہو جاتی ہے اور کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو ہم سے آٹومیٹک خراب ہو جاتی ہے اچھا فنکار غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ گاتے گاتے گویّا بنتا ہے اسی طرح بناتے بناتے ہی اچھا فنکار کب بن جاتا ہے اس کو خود پتا نہیں چلتا ایک اچھا فنکار بننے کے لیے بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ کیا ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی ہیں اچھا فنکار ایسے نہیں بن جاتا اس کو ہر طرح سے کیا کہتے ہیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے